पटेल नगर कल्याण पुर खुरम नगर टेड़ी पुलिया जानकी पुरम सीतापुर रोड मवैया आलमबाग पारा टेड़ी पुली आलमबाग हिंद नगर कृष्णा नगर एल डी ए बनारस कानपुर आगरा प्रयागराज अयोध्या धाम अयोध्या कैंट गौंडा बस्ती गोरखपुर बदनान बस्ती खलीलाबाद औरंगाबाद मुगलसराय बिलासपुर रायपुर दुर्ग छत्तीसगढ़ लक्ष्मणपुरी